हैलो हां ते भैया जगराता पार्टी आह्ले बोल्ला दे जै माता दी सर और सनाओ केह् हाल चल ऐ बस ठीक ठाक जगराता कराना यरो असें हां केह् रेट शेट ऐ जगराते दा हां ग्यारां ज्हार धोड़ी होई जन्दी हां ओह् ते मी पता हां ते ओह्दे च जेह्का समान समून समग्री समुग्री थुआढ़ी होनी अच्छा अपनी लेआनी अच्छा ते तुस समग्री लिस्ट थुआढ़ी कच्छ थुआढ़े कशा लैना पौग तुस मी व्हाट्सऐप्प करी ओड़ेओ समग्री लिस्ट ते इत्थै नारायणा हास्पिटल कच्छ ओह् निं हैन जेह्के बसंत राम होर केह् आखदे उस्सी बैंतु बैंतु आखदे उ'नें उं'दा मुड़ा नी हां कुलदीप ओह्दा ब्याह् आवा दा निं ते उत्थै कराना जगराता हां अड़ो ब्याह् नवंबर सताई पता निं ठाई इयां किश आखा दा हा ओह् ते कराना ओह्दे ब्याह् जगराता आखा दा अहें पुच्छेआं अहें कोई गल्ल निं सर तुस मी लिस्ट भेजी ओड़ेओ ओह्दी सामग्री दी ते में तुसें शाम्मी फोन करियै में तुसें डेट फिक्स करियै सनाई ओड़ना ठीक ऐ ठीक ठीक